सोलोंथाइ सोलोंथाइ होनोब्ला जोंनिया मेन सोलोंथाइयाव सोलोंथाइनि मेन गुदियानो जादों स्टुदेन्थ आरो टिसार टिसार थाबासो स्टुदेन्थफोरा सोलोंनो मोनगोन आरो स्टुदेन्थ थाबासो टिसारफोरा फोरोंहोनो हागोन मानोना स्कुल मोनसेनि स्कुल मोनसेनि मेनआनो जाबाय स्टुदेन्थ आरो टिसार मान स्टुदेन्थ थाबासो टिसारआ फोरोंनो हागोन आरो टिसार थाबासो स्टुदेन्थआ फरायनो हागोन बिदिनो सिगांनि दिना बुदोंमोन जे स्कुल सोलोंथाइनि थाखाय मेन जागोन टिसार आरो स्टुदेन्थ बाट दानिया इदुकेसनाव मोननैल' नङा टिसार आरो स्टदेन्थल' नंलानो माने दानिया फैगोन टिसार स्टुदेन्थ आरो बिनि लोगोआव फैगोन माने एनभाइरनमेन्ट माने मोनसे स्कुलाव टिसार दोङो स्टुदेन्थबो दङ होमबाबो टिसार आरो स्टुदेन्थ थानानैबो जुदि बे एरियानि एनभाइरमेन्टआ मोजां नङा होमबानिया माने मा होनो इदुकेसनाव माने गियान होनायनि खेथ्रआव बा गियान लानायनि खेथ्रआव माने बुहुत प्रब्लेम फैयो नो दा हमना ला स्कुल मोनसेआ बजार खाथियाव दङ बजार खाथियाव थानायाव जेनबा दा टिसारआ टिसारफोरा स्टुदेन्थफोरखो ख्लास खालामनो नागिरदों बाट खाथियाव बजार थानायनि थाखाय माने बजारनि ना बजार मखसे थाबाथ' थाबाथ' जेरै दावराव जाखायो जों मिथिखायो थ' इदि दावरावनि थाखाय माने फरायनो मोजां नङा

दा जोंनि आसामनि फोरोंगिरि मन्थ्रिआ जादों डक्टर रनस पेगु रनस पेगुआ इदुकेसन दिफार्टमेन्टनि थाखाय बुहुत खामानि मावगासिनो दोङो दा जेरै सिगांनि जुगाव फोरोंगुरुनि ए फोरोंगुरुनि खेथ्रआवनो नायनि सिगांनि जुगाव माने फोरोंगुरुफोरखौ माने माने कवालिफिकेसनखौनो नायामोन माने सोरबा सोरबा जेनेबा दा सोरबा जेनेबा सोरनिबा बिफाया स्कुलाव फोरोंगिरिमोन बियो रिटियार जाहांनोनो गावैसोनि सोरबा न'नि मानसिफोरखौबो बिदि माने सोना होदोंमोन आरो ना माने कवालिफिकेसन नायामोन सिगांनि दिनाव बाट दानिया माने दा नों जेनबा प्राइमारि स्कुलनि खेथ्रआवनो दा नाय जेनबा प्राइमारि स्कुलावनो दा नोङो जुदि टिसार मावनो नागिरो होमबानो नों माने जेनखे थेनखेबाबो नों हाइ सेकेण्डारि फास जाथारनांगोन हाइ सेकेण्डारि फासबा नों माने एल पि स्कुलनि टिसार जानो हागोन आरो हाइ सेकेण्डारि फासआव नोंहा मा थानांगोन नोंहा एसटि एससि अबिसि एमअबिसिबा नोंहा अह फरटिफाइभ फारसेन्ट थानांगोन आोर नों जुदि जेनेरेलबा नोङो फिफटि फारसेन्टथ' थाखानांगोन थ' इदिबासो नोङो बेनि उनाव आरो थाथारनांगोन फारसेन्ट हाइसेकेण्डारियाव बिनि उनाव नोङो नोङो ओमफ्राय जेनबा डिएलएड डिएलएड थाथारनांगोन एलपिनि खेथ्रआव डिएलएड नांथारगोन डिएलएडखौ खामखांनायनि उनावसो नोङो फायसा टिसारनि थाखाय इलिजिबोलिटि टेस्ट मोनसे टेट मोनसे टेस्ट मोनसे फाथियो टेट होननाय थह नों बे एगजामाव फास जानांगोन मोजां फरायनानैसो नोहां जाहाते टेटआव फास जानायनि उनाव नोंनि टटेल फारसेन्टटेजखौ लाखिनासो बिसोरो बिसोरो माने नोंनो जबखौ मोनगोन ना मोना बेखौ डिसाइट खामो थह डक्टर रनस पेगुआ फरायनायनि खेथ्रआव बुहुत माने गोदान गोदान नियम बरनदो बिथाङा ओमफ्राय दा जोंना सिगांनि इदुकेसनआ बेलेग बेलेगमोन थह निउ इदुकेसन पलिसिखौ बरनबाय थुथावजेन्ड थुइनथिनि उनाव निउ इदुकेसन सिगांनि दिनाव माने टेन ख्लास टेन प्लास टु प्लास थ्रि इदिमोन दानि निउ इदुकेसन पलिसिनि मते बिखौ सोलायजोबबाय माने सिगाङो इलेभेन्ट थुयेल्भनि उनाव इलेभेन्ट थुयेल्भ बा हाइ सेकेण्डारिया माने जुनियर कलेज हमोमोन बाट दा इलेभेन्ट थयेल्भआ स्कुलावसो फैबाय बियो जाबाय निउ इदुकेसन पलिसिनि मतेनो दा जोंबो खारफानो गोनां जादो